पहिरियां त मां तव्हांखे धन्यवादु ॾींदमि छो त तव्हां मूंखे सही टाइम ते सही जॻह ते पहुचायो अथव ॿियों कहिड़ो ड्राइवर हुजे या त पहिरियां पाणि परेशान थिए हा पोइ खणी मूंखे बि परेशान करे हा पर तव्हां गिटियुनि गिटियुनि मां बि गाॾी खणी करे

ख़ुदि परेशान थियव पर मूंखे तुर बि आंच अचण कोन ॾिनव ऐं मूंखे परेशान कोन कयव तॾहिं मां तव्हांखे वरी बि धन्यवाद ॾींदमि ऐं तव्हांजो उपकार कोन भुलजंदमि छो त तव्हां मूंखे पंहिंजे टाइम ते मूंखे सही जॻह ते पहुचायो अथव ऐं ही मां तव्हांजो जेको आभार चयो थी मांव उहो मां तव्हांजो वरी बि तव्हांजी ऑफ़िस में वञी करे तव्हांजी तारीफ़ कंदसि